सभिनी खां ॾुखी चैलेंज जेका आहे अॼु जे माण्हुनि में लालचि घणी आहे उहे काड क्रेडिट काड वठी था छॾनि जेके पोइ उन्हनि सां ख़र्चु करे था छॾनि पोइ जॾहिं उहे पैसा भरण जो टाइम थो अचे उहे भरे न था सघनि पोइ उन्हनि माण्हुनि जा जेके शयूं उन्हनि वर्तियूं अथऊं जीअं त मोबाइल फ़ोन थिया कारियूं थियूं जॾहिं उहे लोन चुकाए न था सघनि त हुनजो बैंकू ॿैंकू इहे सभु ज़ब्तु थियूं कनि इहे ॻाल्हियूं असांखे इहे सभु बंदि करे छॾणु खपनि इहे काड बाड न त त सॼे बैंकिंग सिस्टम जो हालति ख़राबु थी वेंदी छाकाणि इहे जेके लोन न था पे करे सघनि उहे या त उतां भॼी था वञनि या कुझु ग़लति कमु करण जी कोशिश कनि था पोइ इहे ॻाल्हियूं जेके क्रेडिट काड आहिनि ऐं इहे लोन आहिनि इहे माण्हूअ जो सभु कुझु चेक करण खां पोइ ई ॾियणु खपे न त त उन्हनि खे ॾियण ई न खपे लोन इहे मोबाइलनि जा लोन बोन इहे सभु बंदि थी वञण खपनि